ہیلو جی جی الحمداللہ وعلیکم السلام جی اللہ کا شکرہ آپ سنائیں جی میں ضلع مظفر نگر سے بول رہا ہوں اچھا

جی درگاہ پر جانا غلط ہے درگاہ پر جا سکتے ہیں لیکن ان پر نماز پڑھنا چادر چڑانا یہ سب غلط ہے یہ شریعت کے خلاف کی بات ہے وہ وہ وہ ایک اپنے دل کی بات ہے لیکن یہ ہے اسلامک طور پہ جی وہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے دل سے کرتا ہے آدمی تو ایک الگ چیز ہے لیکن اسلامک طور پر وہ کرنا غلط ہے جی عادل نام ہے میرا سلام علیکم